हय स्वोप्निता मॅम न्ही हय सई उलयतां म्हाका न्ही हय टिचर वळखली तुमी बरें आसा एक्चली म्हाका न्ही मात्शी डिफिकल्टी आशिल्ली म्हणजे म्हाका आतां हांव आत्तां बारावी जाली म्हाजी सो म्हाका आतां फुडें किते करूं ताज्या बद्दल मात्सो गायडन्स जाय आशिल्लो तुमकां हय हय हांवें सायन्सान केली पि सि बी

ना मॅत्स हांवें ड्रॉप केल्लें फिझीक हय फिझिक्स कॅमॅस्ट्री बायॉलॉजी हय ओके सो ना पण म्हाजें कशें आसा न्ही हांव एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सुद्दा करतां सो आय एम नॉट विलींग टू स्टडी दॅच म दॅट मच सो म्हुणून म्हाका मॅडिकल आनी इंजिनियरिंगान वचपाचेंच नाशिल्लें केन्ना पयलींच्यान सो आनी किरें

बरोबर

बरोबर पूण म्हाका गोवान कशे आसा जॉब ऑपॉरचुनिटीज म्हणजे म्हाका मे खंय मेळो शकता जॉब ओके ओके बरें बरें चलता टिचर ओके या थँक यू बाय